हमारे क्षेत्र में कला और शिल्प क्षेत्र ने राज्य के अन्य सेक्टरों को थोड़ा बहुत प्रभावित किया है क्योकि यहाँ कोयला ख़ास उत्पादन हैं इसलिए यहाँ बाकि सब सेक्टरों पर कम ध्यान दिया जाता है कला और शिल्प का क्षेत्र भी उसी में आता है यह बहुत छोटे मात्रा में विकसित हुआ है लेकिन हमारे क्षेत्र में कला और शिल्प की भी एक अपनी भूमिका रही है इसने फैशन डिज़ाइन और विज्ञापनों को आगे बढ़ाने में बहुत सहायता की है कला और शिल्प की बातें यहाँ पर फैशन्स में डिजाइंस में और उनके विज्ञापनों के लिए किया जाता है जो कि आमतौर पर किसी एडवर्टाइजमेंट चैनल द्वारा कराया जाता है या फिर उसके पोस्टर लगवाए जाते हैं